ہیلو جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے گھر کے لیے اپنے بچے سمجھنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے تو کیا آپ میرے تو میرے بچے کو آپ سمھ سکتی ہیں یا میرے گھر کی دیکھا بھالی کر سکتی ہیں کیونکہ جی جی جی کیونکہ میں جاب کرتی ہوں اس وجہ سے تھوڑی پریشانی یہ ہے میرے بچوں کو سنبھالنا لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر جسے کوئی پریشانی ہے بچے اگر کچھ کھان میں کو مانگتے ہیں بچے میرے پاپو نے کچھ بھی آپ بنا کے دے سکتی ہیں یا فریج میں فوڈس وغیرہ ہیں وہ ہیں تو وہ بھی آپ بچے کو دے سکتی ہیں وہ ہیں اور میرے گھر کا بھی ہاں اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ مجھے کال کر لیں اور ماشاء اللہ میرا گھر بڑا ہے وہ ہے کہ آپ اچھے سے کر سکتی ہیں یہ بتائیے مجھے ہاں میرے بچوں کا دھیان رکھ سکتی ہیں اچھا اچھا ہاں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو جیسا بھی ہوگا آپ کو بتا دوں گی آپ سے مل کے ج وہ ہو کے اور کیا کہتے ہیں اگر جیسا بھی وہ ہوگا میرے بچہ اگر وہ ہے تو آپ میرے کال پہ بات کرا دیں بچے سے اور ہاں اور میرے گھر کا بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہوگا آپ کو میں آپ کو سیلری پیکیج بھی اچھا دوں گی انشاء اللہ وہ ہوگا اور کیا کہتے ہیں ہاں وہ میں بتا دوں گی ا کوئی جی جی جی اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے کال کرنا میں آپ کو بتا دوں گی ساری میڈیسینس جو بھی ہے اب تو آپ ماشاء اللہ کب جب گھر کا دھیان رکھیں گے تو سب کچھ بتا دوں گی میں چل اچھا پھر بس یہ ہے کہ مجھے بس یہ نہیں پڑے کہ میں ایسا لگے مجھے جیسے میں کسی ذمہ دار انسان کے اپنا گھر شاپ کے جا رہی ہوں چلیے ٹھیک